होटल मेहक खाना होटलसँ मँगाबै छिए खाना हम तऽ को अच्छा लागै हइ कोन कोन खाना बनै हइ से सब अच्छा लागै हइ कोइ मिठाइए भेलै चाहे चावले भेलै समोसे भेलै लिट्टिए भेलै ओसब अच्छा लागै हइ ताहि खानामे ठीक होतै तऽ मँगाकऽ अपन खाइ हइ तऽ अच्छा लागै हइ तऽ जे मोन होइ हइ से अपन लोक खेबै ने करै हइ तऽ अच्छा लागै हइ तऽ समोसे भेलै चावले भेलै लिट्टिए भेलै इएहसब होइ हइ तऽ अच्छा लागै हइ तब मँगाकऽ अपन होटलेसँ अपन खाना खएलक तऽ अपन ओहे जे होटलमे रहल वएह होटल अच्छा लागल तऽ मँगाकऽ खएलक तऽ अच्छा होल होके तब ओहे होटलसे खएलक जएह मोन होइ हइ सएह मानै हइ तऽ अपन किनिके अनलक मिठाइए होल चाहे कु लिट्टिए होलै समोसे भेलै चाहे दाइले भात भेलै ओहि होटलमे अच्छा लागै हइ तब ने वएह होटलसँ आनिके खएलक खाके फेन मोन भेल तऽ फेर वएह होटलमे गेल तऽ ऑडर केलक तऽ अपनो ओतना खाना आएल ओतना आदमीके बीसगो चाहे पचीसगो जतना आदमीके आबै हइ ऑडर ओतना आदमीके बनाकऽ रखै छथिन तऽ ओहि होटलवला खाना अच्छा लागै हइ वएह होटलसे आनिके अपन जकरा जे मोन भेल से खएलक मिठाइए भेल चावले भेलै वएहसब होइ हइ समोसे भेल लिट्टिए भेलै जे मोन होइ हइ से अपन खेलक बढ़िआँ रहल अच्छा लागल खाइमे फेर दोसरो आदमी पुछलक कहाँसे आनलकै तऽ कहलक फल्लाँ ओ होटलसँ अनलिए हन लगमे होटल हइ वएह होटलसँ आनै हइ आनै छिए हमे आर तऽ ओहेमेसँ खाइ छिए तऽ अच्छा लागल तऽ ओहो दोसरो आदमी गेल तऽ अपन हुनका ऑडर देलक तऽ मँगाकऽ खएलक तऽ खाकऽ तऽ फेन तेसर पुछलक तऽ अपन ओ ओहि होटलमे अच्छा खाना बनै हइ तऽ आनलक तऽ खएलक हमहूँ आरके खाइ छिए वएह होटलवला मँगेली जतेक ऑडर कएली ओतेक आनलक तऽ अपन देलक तऽ खएलक अच्छा रहल ओतने ओतने अथीसे नहि होइ हइ एकरा मिठाइ खाइके रहल होटलमे तऽ ऑडर कएलक तऽ अनलक तऽ खएलक जकरा जे मरजी होइ हइ से खाइ हइ अच्छा लागै हइ आनि अनलक तऽ अपन मिठाइए होलै चाहे चावले भेलै समोसे भेलै लिट्टिए भेलै अँ हरेक रङ्गके मिठाइ रहै हइ नुनगर रहै हइ सबचीज रहै हइ तऽ अच्छा लागै हइ तऽ ऑडर देलक एतना आदमीके बनतै बीसगो चाहे दसगोके पाँचगोके एनाहि जखन ऑडर देली तखनी अपन मँगा देली होटलसे तऽ ओहे खएलक खाके अपन रहल अथी भेल ओहेसब एनाहिते चलै हइ खएलक पिलक आरामसे ऑडर कएली ढेरी आदमी आएल तऽ अपन ऑडर कऽ देली तऽ ठीक रहै हइ अच्छा लागै हइ खाइमे